حیدرآباد کی عام روایت پکوان یہ ہے کہ یہاں پر بریانی حیدرآباد کی مقبولی مقبول ہے انہیں تیار کرنے کے لیے گوشت دہی مرچی نمک ہلدی کوتمیر پودینہ کریا پاک مرچی اور بھگونوں کی ضرورت پڑتی ہے پہلے ہمیں گوشت لے کر اسے صاف دھو کر بھگونے میں لینا پڑتا ہے پھر دہی مرچی نمک ہلدی ادرک لہسن کریا پاک وہ سب ڈال کے گوشت کو اچھے سے اچھا ملا کر اخنی تیار کرنا پڑتا ہے اخنی کو اچھا تیار کر کے پھر اچھا اچھا اچھا میرینیٹ کر کے اچھا اخنی کو پورا مصالحہ مرچی ہلدی نمک دہی کو ملا کے اچھا گوشت کو لگانا پڑتا گوشت کو لگانے کے بعد پھر چکن بریانی کے واسطے جو رائس ہوتا اسے گرم پانی میں ابالنا پڑتا آدھا گھنٹہ کم از کم ابالنے کے بعد پھر اس کو چھاننا پڑتا اس کا جو گرم پانی تھا اس کو نکال کے جو پھر وہ جو رائس رہتا اس کو چکن کا جو مصالحہ رہتا اس کے اندر چکن کا جو وہ میرینیٹ کر کے اپن جو چکن کو رکھتے ہیں اس کے اندر رائس کو ڈالنا پڑتا رائس کو ڈالے بعد تھوڑے بوٹیاں چاول کے ڈش میں تھوڑے اوپر تھوڑے نیچے رکھنا پڑتا چاول کے جو گوش رہتا تا کہ بریانی کے اندر ٹیسٹ آئے لذیذ بنے اور ڈیزائن کے اندر مصالحہ اچھا رہے اچھا پھر چاول کو ڈالے بعد پھر بریانی کو دم کرنے رکھنا پڑتا دم بریانی دم بریانی کے بعد زعفران ڈال کے بہترین بن جاتی بریانی بریانی بننے کے بعد اس کو مست آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دم دینا پڑتا دیے بعد دیے بعد اچھی بن جاتی بریانی کال کے دبا کے کھا سکتے ہیں اور شادان ہوٹل کی بریانی سب سے لذیذ اچھی رہتی گلو دادا کی بریانی بھی اچھی رہتی زعفرانی بریانی پیراڈائز اچھی لذیذ بریانیا ملتی یہاں پہ اب جا کے جو بریانی بولے بہترین لذیذ بریانی آپ کو مل جائے گی اِن شاء اللّہ